جی ہاں یوگا کی مشق کرتے ہوئے میں نے کئی جسمانی اور ذہنی چیلنجز کا سامنا کیا شروع میں جسمانی لچک کی بہت کمی تھی کچھ آسن پوز تو ایسے لگتے تھے جیسے میرے بس کی بات ہی نہیں بازو اور ٹانگوں میں کھنچاؤ اور درد ہونا عام بات تھی لیکن میں نے جلدی ہمت نہیں ہاری میں نے یہ سمجھا کہ یوگا میں صبر اور تسلسل سب سے اہم ہیں آہستہ آہستہ میں نے آسان مشقوں سے شروعات کی اور اپنے جسم کو وقت دیا کہ وہ خود کو ڈھال سکے ذہنی طور پر بھی ایک بڑا چیلنج تھا کہ دوران مشق ذہن کو بھٹکنے سے کیسا روکا جائے شروع میں دھیان بار بار ادھر ادھر چلا جاتا تھا میں سانس پر توجہ مرکوز کرنے کی مشق کرتا رہا اور یہ تیکنیک بہت مددگار ثابت ہوئی سانس کی رفتار کو قابو میں رکھنا اور ہر حرکت کے ساتھ سانس کا ربط قائم کرنا میرے ذہنی سکون میں بہتری لایا میں نے یہ بھی سیکھا کہ ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا بعض دن جسم تھکا ہوتا ہے یا دماغ پریشان تو میں نے اپنے آپ کو اجازت دی کہ ان دنوں ہلکی اور نرمی والی مشق کروں سب سے اہم بات یہ سمجھی کہ یوگا مقابلہ نہیں بلکہ اپنے آپ سے دوستی کا سفر ہے